السلام علیکم ممتا سے بات کر رہے ہیں جی جی جی جی جی بولیے سر چاول دو کٹے آپ کو چھوٹے کٹ چاہیے یا بڑے چاہیے آپ کو یہ بتائیے آپ سر اس سے باسمتی کے چاہیے آپ کا آپ کو کس پرائز کے چاہیے سر یہ اچھا مل جائے گا انشاء اللہ تو آ جائیے آپ سر لینے کے لیے ہم انشاء اللہ شام تک بیٹھے ہوئے ہیں ابھی فی الحال میں یہیں شاپ پر ہی ہیں آپ آ جائیے لینے کے لیے ٹھیک ہے او اوکے اللہ حافظ